आं फ्लिपकार्टनिफ्राय जाय नेक्लेसखौ आं अर्डार खालामदोंमोन नेक्लेस आ आं जेरै आसा खालमदोंमोन बेबायदि सौफैनो हायाखै नेक्लेसखौ आं जेब्ला गाननायदों अब्ला नेकलेसआ जोबोर गिलिर गाननायाव आंगो जेबो कम्फर्ट मोनाखै आरो आंनि दख'न ब्लाउसफोरजोंबो जेबो मेचिं जायाखै जा नेक्लेसखौ आं फट'आव नुदों बे फट'जों एसेबो मिलाया आरो गाननायावबो जोबोर गिलिर आं जा बायदि आसा खालामदोंमोन बे नेक्लेसआ बेबायदि सौफैनो हायाखै आर आं जे डेटआव बिहरदों बे डेटआवबो बे नेकलेसआ सौफैयाखै जोबोर लेट जादों बेनिथाखायनो आङो नेक्लेसखौ फसाइयाखै नायनायावबो मोजां नङा गाननायावबो गिलिर आरो नेक्लेसआवबो एसे डिफेक्ट दङ'